मेरे जो कपड़े हे ओ ज़्यादातर कि मतलब अभी अभी जो फट गई है तब मैने सोचा मतलब दस दिन पहले की मैं यह बात बोल रही हूँ जब मैने सोचा कि मैं थोड़ा कुर्ती ले आती हूँ मैं पहनने के लिए बहुत सारी कुर्ती मुझे चाहिए था तब मैने एक मॉल पर गई थी वहाँ पर बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन पहनने के लिये तो कुछ नहीं था तो मैं ले आई मतलब ज़्यादा सस्ते थे और अच्छे लग नहीं लग रहे थे लेकिन मैं ले आई सस्ते थे इसलिये और मैं वहाँ से लाने के बाद जो घर के घर पर आकर मैं पहले सारे कुर्ती को धो ली धोने के बाद उसका कलर मतलब रंग मतलब जितना दिख ही नहीं रहा था उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसकी जो कपड़े के जो पहनने के लिये वह जो कम्फर मतलब इतना अच्छा लगता है सरीर को बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगा यह कि बहुत अच्छी कुर्ती है तो मैंने मेरे सा सभी दोस्तों को बोल दी कि तुम यहीं से लाना इस कुर्ती तब मेरे दोस्तों ने सारे कुर्ती लेकर आ गए मतलब वहाँ से तो ऐसे ही मुझे वह कुर्ती अच्छी लगी